हेलो जी जी हमरा कनी काज सब छलै सर ओ पेड़ पौधा बहुते लगेबाक छलै तऽ अपना लग की सब छै सर उपलब्धमे कोन कोन पेड़ सब छै सस्ता कनी आमके चाही पचास गो करीब पेड़ तैमे जे चाही ने से जेनाकि जर्दालू भेल दस गो आ दस गो जेना बम्बइ भऽ गेल अपना लग जरदोके गाछ छै की ई जे जेनाकि ओइमे गुलाबखास वगैरह सबटा हेतय तखन हँ आओर सर कनी अपना फूल फूलके जे अबय छै फूलो सब छै की हँ सर छै आ कहलहुँ हन केलो उलोके केलो जे अबय छै जेनाकि केला होइ छै ओहो सब छै गाछ अच्छा कहलहुँ सर जेनाकि अहाँ लग तऽ भेजत गाड़ी भेजऽ पड़तइ की अहाँ होम डिलीवरी कए दै छियै सर जी जी नहि तऽ अपने तऽ हम एबे करबय तऽ हम देखबय पहिले तखन ने की केना छै कथी कथीके तऽ ऑर्डर दए देब अहाँके लिखा देब

बिलकुल सर आबि जेबय ओतय आबि कऽ सबटा डिसाइड कए दै छियै ऑर्डर सब लिखा दै छियै अहाँ कल परसू तक हम आबि जेबय छुट्टी रहय छै तऽ हम आबि कए देख लेब

छियै ठीक छै सर फेर